सोनिया देवी जी तुस इस टाईम कॉलेज पढ़ा दियां न ठीक ऐ ते तुसें अपनी जिंदगी च अपने समाज आस्तै केह् सोचे दा कि अगर कल तुस कॉलेज कम्पलीट करी ओड़दे कल्लै ई कोई अगर जॉब थुहाड़ी नेईं बी लगदी ऐ तुस कुतै प्राइवेट सेक्टर च ओ किस बी सेक्टर च ओह् तुसें केह् सोचे दा कि थुहाड़ा जेह्ड़ा अपना जेह्ड़ा कांट्रिब्यूशन ऐ समाज आस्तै तुस कि'यां देना चाह्न्ने ओ तुस कि'यां दिक्खना चाह्न्ने ओ तुस दस्सो मिगी में तुसें ई सनाना चाह्न्नी में तुस दिक्खो अगर में कॉलेज करा नीं अगर मेरा कॉलेज क्लीयर होई गेआ अगर नौकरी लग्गी तां ठीक गल्ल ऐ अगर नेईं लग्गी ते तां बी ठीक ऐ अगर लग्गी जाह्ग ते में टीचर बनना चाह्न्नी क्योंकि में टीचर बच्चें ई अग्गें बच्चें ई पढ़ागी ते अग्गें बढ़ावा देगी अगर नेईं लग्गी ते में तां बी में प्राइवेट सेक्टर च जाइयै उत्थै गै कोई टीचर बनगी टीचर बनगी कुसै बच्चें गी पढ़ागी उ'नें गी बढ़ावा देगी कि साढ़े इत्थें डोगरी घट्ट बोलदे कि डोगरी बोलनी चाहिदी क्योंकि साढ़े इत्थें डोगरी गै ज्यादा जरूरी ऐ बच्चे डोगरी ते लोग बोलदे गै नेईं हैन में डोगरी गी बढ़ावा देना चाह्न्नीं अगर अगर दिक्खो आं अगर ओह्दे आस्तै केह् करना अगर समाज समाज आस्तै केह् करना दिक्खो आं जि'यां साढ़े कोई इत्थें रोड्स बगैरा नेईं हैन रोड्स बनागे इ'यां बच्चें ई इ'यां बड़ी मुश्कल होई जंदी कुतै जाने गी बस्सां निं हैन बस्सें ई होर बी म्हल्ले आह्लें ई दिक्खो पानी पूनी दी किन्नी ज्यादा कमी ऐ पानी बी असें पानी बी उ'नें ओह् करना पानी पानी नलकै नुलके गी आक्खना लोआनै ओह् जित्थें निं हैन उत्थें बी लोआने क्योंकि में इक्क पढ़ी लिखी दी ऐ ते उ'नें ई इक्क मेरा फर्ज बनदा कि में सारें ई मुश्कलां दिक्खां सुनां सब गल्लां सुनां बगैरा अगर तुस अगर इस चीज़ा अ'ऊं नेईं होई सफल दे फ्ही बी अ'ऊं चाह्नी कि अ'ऊं सफल होआं क्योंकि में इ'न्नी पढ़ी लिखी दी होने दे बावजूद केह् ऐ कि मिगी ते मिगी बढ़ावा ते देना गै देना कि सारें ई अपनी पढ़ाई दे किश ते लाभ होना चाहिदा कि में पढ़ा ते मिगी एह् सब किश करना चाहिदा